जेहड़ी एह् साढी पंज कंट्री दे नांऽ ना एह्दा इक एह् साढी अपना गै आई गेआ इंडिया दूआ जेहडा तां पाकिस्तान आई गेआ त्रीया जेहडा ओह् आई गेआ चाइना आई गेआ ते चौथा जेहडा तां यूक्रेन आई गेआ ते पंजमां जेह्ड़ा ते रशिया आई गेआ एह् जेह्डे़ पंज नांऽ न कंट्रियें दे